मेरे घर में बिजली के उपकरण मिक्सर है ओवन है और और बहुत सारे इलेक्ट्रैनिक चीज़ें आ गई हैं तो आज की रसोई में तो खाना बनाना बहुत ई जी हो गया है जैसे गैस सिलेन्डर से आपको चूल्हा जलाने की झंझट नहीं रहती है आप जल्दी से खाना पका लेते हो कम टाइम में और जैसे मिक्सी से आपको कुछ पेस्ट वगैरह बनाना है तो आप मिक्सी से बना लेते हो पहले क्या होता था पहले आपको पेस्ट बनाना है तो जो सिलवट्टा आता था उसपे सिलवट्टे पर आपको वह पेस्ट को पीसना होता था फिर उससे क्या होता था जो जो अब यदि यदि आपने कुछ चरखी वाली चीज़ें पीस ली तो आपके हाथों में मतलब जलन होने लग जाती थी और बहुत सी दिक्कतें होती थी और पर उससे एक फायदा था की आपको जो आपके हाथों की मासपेशियाँ अच्छी रहती थी और बहुत सी अब पर उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो मतलब बहुत ज़्यादा लगता था आज के ज़माने में आप मिक्सी में पाँच मिनटों में मिक्सी को पीस कर वह पेस्ट तैयार कर सकते हो और हाँ गैस सिलेन पहले जो आपको पहले चूल्हे पर आपको खाना बनाना पड़ता था तो उसके लिए पहले जंगल जाओ या फिर लकड़ी इकट्ठा करो फिर चू चूल्हे पर खाना बनाओ और फिर उस पर उसमें चूल्हे पर खाना बनाओ फिर उसमें ऐसा होता प पलूशन बहुत हो जाता था जैसे धुआँ धुआँ निकलना तो कभी आग बुझ जाना आज कल सिलेंडर आ गया है तो खाना बनाना बहुत ई जी हो गया है जैसे सिलेंडर चालू करो और फिर अपनी जो भी रोटी है पाँच दस मिनट में बना कर फ़्री हो जाओ और बहुत सी और पहले क्या होता था आपको कोई चीज़ गर्म करना है या फिर आपको केक वगैरह बनाना है तो आपको केक वेक बनाने की कोई सुविधा नहीं थी आज कल अवन हो गया तो जिसमें आप बिना बिना आग के बिजली के जरिए आप अवन अवन से वह खाना को गर्म कर सकते हैं केक वगैरह बना सकते हैं और बहुत सी चीज़ सुविधा आज कल तो रोटियाँ बनाने की मशीन भी आ गई है तो उससे आपका टाइम की बचत होती है और पहले क्या था आपको रोटियों को बेलना है फिर उसको सेंकना है फिर बनाना है फिर खाना है इतनी सारी प्रोसेस होती तो आज कल किचन में यह सारे जैसे मिक्सर हो गया ग्रैंडर हो गया गैस सिलेंडर हो गया अवन हो गया तो यह इससे आपकी जो सु किचन में टाइम और आपको आपकी मेहनत भी बच जाती है